ایک بار میرا پورا گروپ کے ساتھ پندرہ لوگوں کے ساتھ اسکول میں ریس ہوئی تھی تو جب چھٹی ہوئی تھی جب پورے ریس کے ساتھ دوڑے تھے تو میں نے اس کے اندر بھی حصہ لیا تھا پھر دوڑے تھے خوب پھر دوڑنے کے بعد میں دوڑتے دوڑتے کتنے بار گر گیا خوب گرا پھر دوڑا پھر گرا پھر دوڑا پھر گرا پھر دوڑا میں نے ہمت نہیں ہاری دوڑتا رہا دوڑتا رہا پھر دوڑنے کے بعد پھر کوئی مجھ سے کئی جنے آ گئے تھے پھر میں نے ایک کو پیچھے کرا پھر دوسرے کو پیچھے کرا پھر تیسرے کو پیچھے کرا پھر گر گیا پھر مجھ سے دو آگے دو جنے آگے نکل گئے پھر میں نے پھر گر گیا پھر ہار ماننے کی کوشش نہیں کی جلدی پھر سب آگے نکل گئے پھر دوڑا میں نے خوب محنت سے دوڑا اور پھر جا کر جب کہ میں کئی جنوں کو پیچھے کرا لیکن

لے میں نے کئی جنوں کو پیچھے کرا پھر جب بھی میں تیسرے نمبر پر رہا میں نے جب پھر بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ہمت نہیں نہ ہاری اور میں پھر بہت خوش ہو کے آ گیا